जय झूलेलाल मुंहिंजो सभिनीनि खां सुठो रिकॉड आहे अ जिम ऐं फिटनेस लेवल में मूंखे जिम वञण जाम पसंद आहे ऐं मां जिम रोज़ वेंदो आहियां ऐं मूंखे हुतां वञण सां संतुष्टी जाम मिलंदी आहे मूंखे हीअं आहे त मां फिट रहा ऐं मां सभिनीनि खे अॻियां वधायां छो त फिट रहण जे लाइ अ असांखे व जाम महिनत करणी पवंदी आहे ऐं मूंखे महिनत करण जाम सुठो लॻंदो आहे मां रोज़ वेंदो आहियां ऐं उते जाम वर्कआउट कंदो आहियां महिनत कंदो आहियां रोज़ हिकु कलाकु वेंदो आहियां ऐं मां ॿिनि सभिनीनि खे चवंदो आहियां की तव्हां बि वञो ऐं तव्हांखे ठाहियो छो त फिट थियण ई स अ ज़िंदगी जो असूल आहे ऐं अ न त बीमारी बि न लॻंदी हुनखां फिट थियण खां सभु मां सभिनीनि खे इयो ई चवंदो आहियां तव्हां बि फिट रहियो सुठो खायो सुठो पियो ऐं तव्हां बि एक्सरसाइज कयो छो त अ माण्हू अ माण्हू जी हेल्थ लाइफ़ ऐं लाइफ़ बि जाम अच्छी थी वेंदी आहे हिन करे मां सभिनीनि खे चवंदो आहियां खे फिट फिट फिट ई रहो ऐं मूंखे हिनमें जाम ख़ुशी थींदी आहे ऐं मां हिन करे रोज़ वेंदो आहियां ऐं ज अ हिकु कलाकु वर्कआउट कंदो आहियां